बर्तन धोना एक बहुत ही ज़्यादा आम बात है और इसे हमारे घर में सब लोग करते हैं और हम भी इसे करते हैं तो बर्तन धोने के लिए सबसे पहले हमें गंदे बर्तनों को पानी से नॉर्मल तरीके से धो कर एक जगह रख देना चाहिए फिर हमें साबुन या फिर कोई भी तरह का लिक्विड ले कर या फिर कोई डिशवॉशर ले कर और एक स्कॉच लेकर स्कॉच को उस डिशवॉशर के अंदर डाल कर और उसे अच्छे से निकाल कर हमें हमारी बर्तनों को धोना स्टार्ट करना चाहिए तो रही बात चाय वाले बर्तनो की जिनके ऊपर चाय पत्ती चिपकी रहती है या फिर कोई मलाई वाले बर्तन हैं तो उन बर्तनो के लिए मैं यूज़ करती हूँ जो मूंज होती है तो वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है तो क्या होता है न कि वह बहुत ज़्यादा तीखा होता है और जो जितना भी चिपका हुआ सा होता है वह सारा उसे मूंज से उतर जाता है और रही बात जो क्या नाम है यह ऑइली बर्तनों की जो तैलीय बर्तन है उनके लिए तो मैं क्या करती हूँ कि जो ज़्यादातर ऑइली बर्तन होते हैं तो सबसे पहले तो मैं पानी डाल कर उन्हीं बर्तनों को एक बार थोड़ा सा बॉइल कर देती हूँ ताकि क्या होता है कि पानी की वजह से जो तेल है वह थोड़ा सा कम हो जाता है फिर मैं क्या करती हूँ नॉर्मल बर्तनों के कम्पेरीज़न में मैं क्या करती हूँ बहुत ही जो स्कॉच होता है उसे एकदम झाग बना देती हूँ और फिर क्या करती हूँ वो उसी झाग वाले से पूरे बर्तन को साफ करती हूँ तो ज़्यादा झाग होने से क्या होता है कि सारा ऑइल समाप्त हो जाता है